हांव नियमीत रितीन डायरी आनी जर्नल बरयतां लिखाण म्हळ्यार म्हज्या जिविताचो आनी म्हज्या आवडीचो एक अभिभाग ह्या संवय खातीर म्हाका सतत म्हजें शिक्षक आनी म्हजी इश्ट प्रेरणा दितात आनी म्हाका लिखाणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक आदार दितात हांव सकाळी उठून थोडो वेळ काडून म्हजी डायरी बरयतां ह्या वेळार हांव म्हजे तकलेंतले विचार म्हजो भावना आनी म्हजो वीसभराचो कार्यक्रम डायरीचेर बरयतां ह्या प्रकारान म्हाका आत्मपरिक्षण करचे खातीर मदत जाता आनी म्हजी उद्दिश्टां त्या दिसा पुरर्ती स्पश्ट जाता म्हज्या वेळापत्र म्हाका हांव त्या दिसाक किदें किदें करतलो हें स्पश्ट करपाक आदार दिता लिखाणचेर लक्ष केंद्रीत करपाक कांय खास उपाय आसा पयलो म्हळ्यार थोडे थोडे वेळ रावन लिखाण करचे एकदम भरपूर लिखाण केल्यार थकावट येवं शकता वा लक्ष भकटू शकता हांव थोडे थोड्या वेळा भितर लिखाण करता पंदरा वीस मिनटाचो विसव घेवन सतरांनी हांव काम करतां दुसरो उपाय म्हळ्यार आवडीच्या विशयान लिखाण करप जेन्ना हांव म्हज्या आवडीच्या विशयाचेर बरयता तेन्ना स्वभावीक म्हजो उत्सह आनी म्हजी प्रेरणा वाडटा हांव हेरां खातीर लिखाण करना हांव स्वता खातीर करता कोणे म्हाका किदेंंय सांगलें जाल्यार तें हांव सगळेंच आयकून घेतता अशेंय ना जें म्हज्या मनाक मानवतानी जें म्हाका पडटा तेंच हांव आयकून घेता हे म्हज्या मनांत जे विचार आसात वा म्हज्या तकलेन जे विचार आसात तेंच हांव बरोवन काडपाचो यत्न करत हांव कोंकणी भाशेंत लिखाण करतां कोंकणी आनी मुख्य करून देवनागरी लिपींत हांव म्हजें लिखाण करतां केन्ना केन्नाय इंग्लीश भाशेचोय हांव वापर करतां पूण जेन्ना विशिश्ट विचार मांडपाचे आसतात वा विशय सुटसुकीत करून बरवपाचे आसतात तेन्ना भोवतेक वेळार हांव कोंकणीचो आदार घेता म्हजो भावना म्हजो अनुभव आनी म्हजो आत्मीक विचार म्हाका कोंकणीचेर सगळ्यांत चड सुस्पश्ट आनी सहज येता लिखाण करप म्हणजे स्वताक एका हारश मुखार उपेग करप ह्या हारशान मनीस स्वताक वळखता सुदारता आनी फुडें वता हेंच मत घेवन हांव म्हजें लिखाण करताां ह्या म्हज्या लिखाणा खातीर म्हाका दिसाचो उजाळो दिता